हेल' औ औ जोंहा देग्लाय माइ गोसोम गायदों औ माइ जोसा रोखोम गायदों सय बिगा उम उम औ माने माइयाथ' माइया जानायाव मोजां माने आय होनो नागेरा माने एसे बे उम फाननायावथ' सोलियो दामा एसे गोबांनिनो दङ बेसेन गोसा जाहैबाय बे जोंनि जायगा अनसोलाव दा बेसेन गोसा हिसाबै आंबो बिदिनो गोसो होनानै सय बिगाखौ आं मोजाङै गोसो होनानै गायदों दा सय बिगायाव माने गायनाय बिबांनि माबाया जखाया माने बेवहाय फसिस मनसो जाहैनो हागौ आरो बिस फसिस मनसो औ दा बे दाम गोसानि थाखायनो बेखौ आङो एसे बुरजायैनो गायनो थाखाय गोसो होनानै गायनाय जादों औ जोयो बे जोनायनि थाखायनो मावनाय दांनायाव एसे खस्थ' मोनो अब्लाबो बिनि बेसेनथिखौ नायनानै माने आङो एसे दाम गोसा बेसेनथिनिखौ नायनानै आं बेखौ बांसिन गायनाय जादों आरो गुबुन माइनिफ्राय

औ औ मोजाङै दं औ औ दे